हा हैलो केरु

अछा हा मैडम मूंखे तव्हां में कमु हुयो मां अचां थी तव्हांजी ऑफ़िस में थी ॻाल्हायांव मैडम ॾाढी गड़ॿड़ थी वई आहे मूं सां मूं सां मुंहिंजो पर्स ई गुम थी वियो आहे मां मूंखे पतो कोन थो पए की मुंहिंजो पर्स किथे रहिजी वियो आहे गुम त कॉलेज में ई थियो आहे ऐं उन में मुंहिंजा सॼा ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स बि आहिनि आधार कार्ड जनाधार कार्ड कैश बि आहे ऐं अॼु ई मां अञा कॉलेज जी फीस जमा कराइण लाइ फीस बि पर्स में खणी आई आहियां हाणे मूंखे त घरां धड़का मिलंदा फीस न जमा कराई वरी पैनल्टी बि लेट फीस जी लॻंदी मां ॾाढी टैंशन में अची वई आहियां मूंखे कॉलेज प्रशासन ऐं तव्हां हैल्प कयो मुंहिंजो पर्स ॻोल्हण में तव्हां हाणे ॿुधायो मैडम छा था करे सघो तव्हां मुंहिंजे पर्स ॻोल्हण में मैडम मां त पहिरीं ॿ पीरियड त हिस्ट्रीअ जा हुआ क्लास में हुअमि उन खां पोइ वरी फ्री पीरियड हो त मां लाइब्रेरी में वियमि लाइब्रेरी जो पीरियड हो उन खां पोइ वरी गेम्स पीरियड हो त असां रांदियूं खेॾण वियासीं उन खां पोइ त इंटरवेल थी वई इंटरवेल खां पोइ वरी असां क्लास में पीरियड हो असांजो सिंधीअ जो पीरियड हो त हाणे पर्स मुंहिंजो साए कलर जो आहे साए कलर जो पर्स हा साए कलर जो पर्स आहे तव्हां कीअं बि मूंखे ॻोल्हण में मदद कयो त इहो मैडम अॼु ई कयो न अॼु ई कयो न मूंखे घर में धड़का मिलंदा मुंहिंजे मम्मी पापा ॾाढा धड़का ॾींदा इहो फुटेज अॼु ई कढायो आहियो न तव्हां पुछी पुछो तव्हां पुछो

मैडम ईअं थोरी थींदो चार ॾींहुं हो हा

हा मां सम्झो थैंक्यू मैडम मां तव्हांखे अर्ज़ी ॾेई थी वञां लिखी करे उन में सभु सभु मां दर्ज कयां थी की मुंहिंजो छा छा हो पर्स में ऐं महिरबानी करे चइनि ॾींहनि खां पहिरीं अॼु हू गांव मां अची सघे तव्हां घुराए सघोसि त इहो मुंहिंजो तुंरत कमु करायो त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी

थैंक्यू मैडम थैंक्यू मैडम तव्हांजी ॾाढी महिरबानी मुंहिंजो कमु तव्हां कराए ॾियो महिरबानी तव्हांजी जय झूलेलाल

ठीकु आहे मैडम ठीकु आहे